मास्टर छथिन से बड्ड नीक छथिन इसकुलके धिआपुता आओरके पढ़ाबै छथिन पढ़ै छै अपने सरकारी इसकुलमे पढ़ै छथिन आओर सबचीजके आगू बढ़तै तऽ हमर चाहै छै धिआपुताके पढ़ेबै तब ने धिआपुता आगू बढ़तै तऽ ट्यूशन धरेने छिए ट्यूशन पढ़ै छै आगू बढ़ैकेलिए जब बाल बच्चा पढ़तै तब ने आगू बढ़तै तऽ ओ इसकुल धरने छै तऽ तब ने लोक जाए छै कोइ दरोगा बनै छै कोइ पुलिस बनै छै कोइ किछु बनै छै तऽ अपना पढ़ै छै तऽ अपन बनै छै ओहि दुआरे अपन धिआपुताके ट्यूशन धरेने छिए मास्टरसब सुन्दर सब छथिन नीक सब छथिन तऽ अपना पढ़ाबै छथिन पढ़ि लिखिकऽ आगू लोक बनै छै तऽ कोइ दरोगा बनै छै कोइ पुलिस बनै छै कोइ किछु बनै छै तऽ अपना पढ़ै छै तब ने बनै छै आओर नहि पढ़तै तऽ नहि बनतै अपना ओहि दुआरे मास्टरसब नीक छथिन तऽ बाल बच्चाके पढ़ाबै छथिन ट्यूशन ट्यूशनो पढ़ा लेलिए हँ बाल बच्चाके जे कहुना ट्यूशनो पढ़तै बाल बच्चा आगू बढ़तै ट्यूशनो पढ़ा लेलिए हँ आओर मास्टरसब नीक सब छथिन तऽ नीकसँ कनि पढ़ाइओ दै छथिन ओहि दुआरे बाल बच्चा आओरके पढ़ा लिखा देलिए हँ जे पढ़तै आओर ईसब छथिन मास्टरसब छथिन इसकुलके से नीक सब छथिन सब पढ़ाइओ दै छथिन नीकसँ जे बाल बच्चा आगू बढ़तै ओहि दुआरे नीकसँ पढ़ा देलिअनि जे आगू बढ़तै तऽ ने अक्षरता बनतै तऽ नीकसँ पढ़तै लिखतै कोइ पुलिस बनतै कोइ दरोगा बनतै कोइ किछु बनिकऽ अपना गुजर करथिन पढ़ा लिखा देबै तऽ हम मास्टरसबसँ छथिन से अपना पढ़ा लिखाकऽ टञ्च कनि कऽ देलखिन हँ हम अपनो छिए गरीब तैओ बाल बच्चाके पढ़ाकऽ कनि ट्यूशन बड़ा धरा देलिए दुइ गो तीन गो ट्यूशन जे ओहिमे कनि पढ़तै तऽ आगाँ बढ़तै गरीबके बच्चा छिए तऽ कनि गरीबके बच्चा छिए तऽ आगाँ कनि पढ़ि लेतै तऽ नीक भऽ जेतै ओहि दुआरे ओकरा आगाँ बढ़ा देलिए हँ जे अपना पढ़ि लिखिकऽ कनि आगू बढ़ि जेतै कनि पढ़ि लेतै गरीबके बच्चा छिए कनि पढ़ि लेतै तऽ कनि दरोगो कोइ पुलिसो बनि जाए छै किछुसँ कोनो बहाली भऽ जाए छै अपना आगू बढ़ि गेल जे हमर बाल बच्चा कोना आगू कनि बढ़ि जाएत ओहि लऽ कऽ होइ छै जे कोना बढ़त कोना चलत कोना कनि नीक कोनाकऽ कोना खेतै पितै कोना नीकसँ कनि रहतै बाबू कनि खा ले तब पढ़ैलए जइहेँ ट्यूशन ट्यूशन पढ़िकऽ अएबही तब फेर कहबौ जो बाबू ट्यूशन पढ़िकऽ आ गऽ तब ट्यूशन पढ़ऽ जेबहक तऽ पढ़िकऽ तब फेर इसकुल जेबहक ओहि मास्टर हमरा बौआके बड़ नीक पढ़ाकऽ देलखिन विदा केलखिन ट्यूशन इसकुलसँ आओर इएह आगू बढ़तै तऽ बाबूसब कोना आगू बढ़ि जेतै तऽ सबदिन पढ़ेबै तब ने बाबू आओर आगू बढ़तै आओर नहि पढ़ेबै तऽ बाबू आगू नहि बढ़तै ओहि दुआरे पढ़ा लिखाकऽ ने आगू बढ़ा दै छिए बाबूसबके से कखन जेतै इसकुलो चलि जेथिन ट्यूशनो पकड़ने छथिन अपना धेने छथिन सब चीज करै छथिन